हा असां किनि जलवायु ऐं कठोर मौसम प्लास्टिक ऐं पाणीअ जी कमीअ लाइ पर्यावरण जे परिवर्तन में घणा ई बुरा प्रभाव ॾिठा आहिनि जीअं गायूं प्लास्टिक जूं पनियूं खाई बीमारु थींदियूं आहिनि हुन जे पेट में पनियूं फासण सां जंहिंसां उन्हनि जूं मौतूं थी वेंदियूं आहिनि ऐं समय ते जानवर खे साफ़ु पाणी न मिलण सां हू बीमारु थी वेंदा आहिनि ऐं जीअं वधीक सीअ पवण सां जानवरनि जूं सीअ में मौतूं थी वेंदियूं आहिनि ऐं वधीक गर्मी सां हू बीमारु थी वेंदा आहिनि ऐं हिन खां बुरा प्रभाव थींदा आहिनि